अखन हम सी सी टी वी कैमरा लगेलहुँ जे कि बहुत नीक अछि जाहिमे बहुत साफ चित्रछाया आओर आसपासके चीज देखाय दैत अछि जेकि नीक विजनके अछि आओर ओहिमे हम दूर दूर तक साफ़ नजरि आबैत छै दिन राति दुनू समयमे अहाँकेँ समानतः ही देखाइ दैत अछि आओर अहाँकेँ ओकर जे ओकर जे अहाँकेँ